काॅलेजीच्या वेळार हांवेन एक चंद्रकांत केणीयाची काणी जी मूळ कोंकणींत आसा आनी मागीर पुर्तुगीजेंत अणकारीत केल्ली ती हांवेन परत बॅक ट्रानस्लेट केली कोंकणींत त्यो अनुभव बरो आशिल्लो आनी आमकां पळोवंक पळोवंक मेळ्ळें की मूळ कोंकणींत आशिल्ली ती आनी जी हांवेंन अणकारीत केल्ली ती सारकी आसा काय ना